ہیلو کیا میری بات ٹیکسی ڈرائیور سے ہو رہی ہے جی سر میں نے بک کیا تھا جس ایڈریس جس جگہ کا میں نے اس میں فل کیا تھا جس جگہ کو میں نے دیا تھا اس میں وہ جو ہے تھوڑا مجھ سے تھوڑا دوری پہ تھا ڈسٹینس پہ میں ابھی جانتے ہیں اسپیڈ میں کافی بھاگتے بھاگتے آیا ہوں یہاں پہ پریشان ہو گیا ہوں اور ابھی آپ کو آنے میں کتنا ٹائم لگے گا یہاں پہ اتنا ٹائم دس منٹ ابھی اور لگے گا نہیں سر دیکھیے آپ کافی ٹائم لے رہے ہیں ویسے بھی جگہ بھی بہت دور تھی مشکل سے میں یہاں تک آیا ہوں آپ ایک کام کیجیے آپ جو ہے یہ آڈر کینسل کر دیجیے میں کوئی اور ٹیکسی لے لوں گا نہیں نہیں سر کافی ٹائم ہو رہا ہے بہت لیٹ ہو چکا ہوں میں آلریڈی اب اور زیادہ نہیں برداشت کر پاؤں گا ہو گیا ہے میرا مجھے ارجنٹ بھی ہے جانا بھی ہے میں جو ہے دوسری لے لے رہا ہوں آپ او کے آپ کینسل کر دیجیے اپنا او کے سر تھینک یو